किताबु नंढा वॾा थींदा आहिनि किताबु किताबु पढ़ण जी पूरो करण जी उन जी किताबु केतिरो वॾो आहे या नंढो आहे जॾहिं किताबु इंट्रैस्टींग हूंदो आहे त उहो जल्दी असां पूरो परी ख़तमु करे सघंदा आहियूं हिकु वॾो किताबु हूंदो आहे त हुन जो मुंहिंजो कोई नेमु टेम कोन्हे जॾहिं राति जो मानी बानी खाई फ्री थी करे अधु कलाकु खनि किताबु रोज़ु पढ़ंदा आहियूं असांजे हिते जाम आहिनि किताबु वारा हुन हिकिड़ी मुंहिंजी लाइब्रेरी बि जॉइन कयल आहे हुते असां जेको किताबु पढ़ी पूरो कंदा आहियूं हुन पोइ मटाए ईंदा आहियूं ईअं कुझु बि फिक्स काने जीअं जीअं टाइम मिलंदव तीअं तीअं उहो किताबु पढ़ंदा आहियूं